میں ایک پیکنگ کمپنی میں کام کرتا ہوں وہاں پر ایک دن ایسا ہوا کہ پیکٹ زیادہ تیار کرنے تھے اور اور لڑکے وہاں کم تھے میں اکیلا تھا تو ایسے کام کو نپٹانے کے لئے میں نے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ میرے پاس پیکنگ مٹیریل پورا ہے اور پھر اس کو جلد از جلد میں نے پیک کرنے کے لئے سب سے پہلے مٹیریل پیکنگ کو سامنے رکھا اور اس کے بعد میں نے جو چیز پیک ہونے والی تھی جو پروڈکٹ پیک ہونے والا تھا اس پروڈکٹ کو ریڈی کیا اور فٹ سے پنی میں ڈال کے پیک کر دیا اس طرح میں نے اس چیلنج کو پورا کیا کیونکہ میں اکیلا تھا تو سب کچھ میں نے آرام سے مینج کر لیا تھا تھوڑی دقت ہوئی تھی لیکن میں نے مینج کر لیا تھا